हेलौ सार एक्सुलि आं उदालगुरिनिफ्राय बुंनायमोन मा होनो एकाउन्ट मोनसे खुलि नांगौमोन सार मा मा दख'मेन्स माबायदि इसे फोरमायना होगोन नामा

आं सेबिंस एकाउन्ट खुलिनो सान्नायमोन आंनि एजा ओइथिन फ्लास औ थुइन्टि फलास थुइन्टिथ्रि जाबाय ओरैनोथ' सार दिजिटेला माबायदि माबायदि खालामनांगोन बेखौ औ आरो सार सेर सेकबुख मोनो नामा औ आरो सार मानथ्लि मिनिमाम बेलेन्स मेनथेन खालाम नांगोन नामा दे होमबा सार थिगै दङ थेंकिउ औ औ दे थें थें औ जागोन दे सार